جی میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں جی میں سعودی عرب جا کر وہاں ڈرائیوری کروں گا

پیسے کماؤں گا اور وہاں میں پیسے کما کر جب گھر آئیں گے تو اپنی فیملی کو بہت ساری خوشیاں ہوں گی اور مجھے بھی بہت ساری خوشیاں ملیں گی کہ میں نے کئی سال بعد سعودی عرب سے واپس آیا تو میرے گھر والے مجھے اچھے لگے مجھے پہچان گئے ان چیزوں سے مجھے بہت ہی زیادہ میسر